हाल खालामनायनि थाखाय हाजो जायगाया आंनि थाखाय साबसिन होननानै आं सानो मानोना हाजोआ मोनसे निजोम जायगा आरो बिराद जों सुबुं माहारिया जों सुबुं माहारिया रावबो मोनहैस'आ जायनि जाउनाव जों गोसो बायदि जोंनि सानहाबनायफोरनि सानहाबनायफोर जों जायखौ सानहाबदों बेखौ मोजाङै सानहाबनानै नायबिजिरनो हायो हायो आरो हाजोआव मानसि दोमसि गैया बाबो दावसिन दावला फिथाइ सामथाइ फिथाइ दावसिन दावला जिब जुनारफोरजों समायना निजोम जायगा आरो निजोम जायगा आरो मिथिंगानि हायना महरजों सान हाबनायफोराव बांसिन थुलुंगा होयो आरो आरो आरो हाजो हाजोनि समायना हाजोनि निजोम थासारिनि थाखाय जों जोंनि सानहाबनाय खामानिखौ मोजाङै जाफुंसार जाहोनो हायो जाफुंसार जानो हायो जायनि जाउनाव फुजारिफोरा हाजोआव थांनानै गावनि थाखाय धियान खालामहैयो आरो हाजो जायगायाव रावबो थांस'आ फैस'आ मोजां जायगा गारि मटर खारनाय खोनाया जेनिबो डिस्टार्ब गैया गारि थांलाय फैलाय गैया बिनि थाखाय हाजो जायगायाव साबसिन होननानै आं सानो मानोना हाजो जायगायाव रावबो थांस'आ हाजोआव थायोब्ला एसे दावसिन दावला दावसिन दावलाफोरनि गाबनाय रैसुमै देंखो देंखोजों हाजो देंखो खोनायोब्लाबो जों दावराव दावसि खोनानाया खम जायो सरासनस्रा जायगायाव गारि मटर गारि मटर मेथाइ दामनाय होख्रावनाय बायदिफोरजों दावराव जायो जायनि थाखाय जायनि थाखाय हाजो जायगाखौ साबसिन होनना आं सायख'ना लादों लादों हाजो हाजो जायगाया निजोम आरो मिथिंगानि समायना महराव जों गावखौनो गाव बावगोमालाङो आरो निजोम जायगायाव सानहाबनायनि थाखाय सानहाबनाय सानहाबनायनि थाखाय मोजां होनना आं सानो हाजो जायगायाव जेनिबो जेनि जेंना नुजाथियोब्लाबो जों जेंना नुजाथिनाया खम जायो सानहाबनाय समाव बायजोनि सरासनस्रा जायगायाव बायजोनि बांसिन दावराव खोनानो मोनो आरो निजोम जायगा निजोम हाजो जायगायाव खोनानो मोननाय जाया मानोना हाजो जायगायाव गारि मटर बेफोर खारा थाङा थाङा मानसिफोर मानसिफोरनि दावराव दावसि खोनानायाबो खम जायो जायनि जावनाव हाजो जायगाखौ आं साबसिन होनना सायख'ना लादों आरो साननायफोर निजोम जायगायाव सानहाबनायनि थाखाय बायहेरानि बायहेरानि रावनिबो जेबो राव खोनायैनि थाखाय हाजो जायगा जाय बुस्तुखौ लानानै सानहाबदों बे सानहाबनायनि मोजां फिथाइखौ जों मोननो हायो होननानै आं सानो